हँ कहै छियै अहाँ फर्नीचर दोकान बला बोलै छियै हँ कहलहुॅं अहाँके तऽ पलङ्ग मिल जायत कतने कतना रेन्ज तकमे पलङ्ग यऽ हँ बढ़िआँ समान यऽ ने हाँ हमरा चाही पलङ्ग कुर्सी चाही जेतना समान होइ छै जेनाकि हमर शादी छै हमर घरमे तऽ हमरा सब समान चाही एहि खातिर अहाँके कहलहुॅं सब समान मिल जायत ने हँ केतना रेन्ज तकके यऽ समान हमरा बढ़िआँ समान चाही एहि खातिर कहै छी अहाँके

ठीके छै तऽ अब हम आएब दोकानपर समान लै खातिर एहि खातिर हम कहै छी बढ़िआँ समान कनिटा ऑर्डर मारि देबै बढ़िआँ समान हमरा चाही सब समान जेकि रहै छै जेनाकि कुर्सी भेल पलङ्ग अलना टेबुल जेतना ई समान दै छै सब समान हमरा चाही हँ

ठीक छै हमरा बढ़िआँ समान चाही एहि खातिर अहाँकेॅं कहै छी अहाँ ठीके छै हम आयब दोकानपर हमरा सब समान दए देब बढ़िआँ सँ दाम लगाइ देब सस्ता जेकि सस्ता दाममे बढ़िआँ समान होइ जाए